आं दोरोङारि महरै रोखोमजों लेखा बिलाइयाव लिरनो मोजां मोनो लेपटप बा मबेलाव टाइप खालामनो आं बांद्राय मोजां मोना आं गोदो उन्दैनिफ्रायनो रेबगनजोंनो लिरबोदों आरो गोदो समावथ' लेखा बिलाइयाव लिरबावासोमोन खोनायनाय बायदिब्ला बा मिथिनाय बि बायदिब्ला आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला गोदो समाव दावगांजों सिआईहि बथलनिफ्रायसो लिरोमोन होननानै मिथिनो मोनो आरो आरो बेबो लेख गुफुर लेखा बिलाइआव नङामोन नेसारिलि बुंनो थाङोब्ला लाइ बिलाइजोंसो लाइ बिलाइयावसो बे कलमनि सिआईजों लिरोमोन होननानै मोनथिनो मोनो मिथिनो मोन्दों आंबो ओन्दै समबा क्लास थाखो से थानाय समाव आंबो बिदिनो आखाइनि हाबा बा प्रजेक्ट बिदि लिरनो हरदोंमोन जौसे खान बिला लाइ बिलाइयाव इदिनो लेसन फराफोरखौ लिरना लाबोनो मेदामा आंखो बिथोन होदोंमोन आंबो बे लाइ बिलाइयाव लिरफेरनो मोन्दों नाथाय दायोथ' बांसिनानो लेपटप बा मबाइलावसो टाइप खालामनाय जायो सिागंनिख्रुइ इजि जालांनो इजि जानो हमबाय गोदो कलमजों लिरै एह लिरोमोन दायो इस दायो मबाइल बा लेपटपफोरावसो बांसिन पेपार दाननाय मानायफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो सिगांनिख्रुइ दायो साबसिन साबसिनाव फैबाय सिगांनि बायदि गोग्लैसोनाय नंलिया दायो मबाइलावनो टाइपिं खालामनानै गोसोबायदियैनो मोजां खालामना लानो हायो